अछा असांजे राज्य उत्तर प्रदेश में कला जे रूपनि जे वाधारे ऐं बदलाव में अंतरराष्ट्रिय रुझान चङी भुमिका था निभाइनि असांजे राज्य में बनारस हिंदु विश्वविद्यालय बातखंडे संगीत महाविद्यालय ललित कला अकादमी वग़ैरह वग़ैरह पंहिंजे पंहिंजे स्तर ते कलाउनि जे बारे में ॿुधाईंदा कहिड़ो बि विश्वविद्यालय आहे हू हर तरह जो तव्हांखे नृत्य चाहे कथक हुजे भरतनाट्यम हुजे या फ्रीफ्लो डांस हुजे हू पंहिंजे पंहिंजे रूप में सेखारनि था त ही तरह जा वाधक वॼाइणु सेखारनि था ऐं ॻाइण खे बि वधीक सुठे वे में कीअं ॻाइबो आहे उन ॻाल्हि ते बि अॻियां सेखारींदा चाहे प्राइवेट करणु चाहींदा आहिनि सार्वजनिक हूंदो आहे ऐं अगरि हुननि जी विशेषता हूंदी आहे उन ॻाल्हि ते त हू पंहिंजी विशेषता में बि हुन में माहिरु आहिनि की कहिड़ो कहिड़ी उनिवर्सिटी या कहिड़ो बि कॉलेज आहे उहो कंहिं बि ॻाल्हि में माहिरु आहे त हू उन कोर्स खे अॻियां वधाइनि था पंहिंजो सर्टिफिकेट्स बि ॾींदा आहिनि ऐंड डिप्लोमा कोर्सिस बि थींदा आहिनि सर्टिफिकेट्स बि थींदा आहिनि कॉलेज जा बि थींदा आहिनि जीअं ग्रैजुएशन बि इन्हनि में थींदो आहे त उन वे में बि कयो वेंदो आहे